ओरैनोथ' आं आंनि खारनाय बादायलायनायफोराव साखाफारा जानाय समाव ओरैनो देहानि थाखाय दैनि बिबांखौ ओरैनो एसेल' लायो आरो लोगोसे मुगफोर जायो भिटामिन जायो भिटामिन बुस्थु जायो जेरै थालिर काजु बादाम ओमफ्राय खिसमिस ओमफ्राय आंगुर आपेल ओरैनो इसि जायो आरो ओमफ्राय खारखांनाय समावबो खारखांनानैबो जायो ओरैनो मुग ओमफ्राय बुध बेफोरखौ जायो ओमफ्राय वारेसफोर लोङो खारनायनि सिगां जोङो जुथा गान्नानै जारसि ग'स्ला हाप्फेन गान्नानै साखाफारा जायो लोगोसे खारनाय खारनाय समाव देहायाव दैनि बिबांखौ ओरैनो बारा एसेबां बुरजाद्रायबो लाया मानोना बुरजाद्राय लायोबा दैखौ बुरजाद्राय लोङोबा उदैआ सायो साखेनानै होयो उदैआव ओरैनो खंख्लाबा उदैआ ख्लं ख्लं गाबो ओमफ्राय ओरैनो आंनि सोलोंनायावथ' खारनाय बादायलायनाया साखा फारा जानाया ओरैनो